جی بولیے سر جی بولیے سر یونیفام دی تھی سر جی چیک کر لیتا ہوں آپ نمبر بتا دیجیے بل نمبر ٹھیک ہے سر ایک منٹ رُکیے چیک کر رہا ہوں جی سر ہو گئی ہے جی پہنچانے کا تو سر ابھی کم آج تو آج تو ہو نہیں پائے گا سر ٹمارو ہو سکتا ہے پہنچانے کا ڈلیور کا

جی جی اگر آپ لینا ہو تو آپ آج آ سکتے ہیں سر شاپ جو ہے دوپہر بارہ بجے سے رات کو دس بجے تک اوپن رہے گی یہ ایڈریس دریا گنج پے ہے نا آپ کا یہ کرشنا نگر پڑے گا یہ لال کوارٹر پہ کرشنا نگر لال کوارٹر بی بلاک ففٹی فور جی جی جی جی سر مِل جائیں گے دو ڈھائی بجے اوکے سر تھینک یو سر